बोले कौन कौन का दुकान है हाँ बोलिए न फल फुल का दुकान है अच्छा जूस जूस का दुकान वह बोल हाँ तो जूस का यह जूस का कौन कौन ची का है जूस

और सब और सब कोई कोई व्यवस्था बोलिए अच्छा मा संतरा का

अनार का भी चाहिए संतरा का भी मौसम्बी

और सब कौन चीज़ अच्छा अच्छा ओ अनार का पचास रुपया पड़ता है न मौसम्बी का कैसे है

अच्छा आम का भी जूस आम का भी जूस बनाते हैं क्या औ सौ मा दो किलो मिलता है न केला केला वही वाला है केला तो केला पचास का दर्जन है अच्छा तबौ ठीक है तब ताे आपके दुकान पर हम आना चाहते हैं जूसे लेना है जूस

अच्छा

घर के लिए ही संतरा लेंगे अनार ले अथि बेदाना लेंगे सेब लेना है केला भी लेना है अच्छा केराना भी है अच्छा तो आलू प्याज़ भी रखते हैं न अच्छा अच्छा अच्छा तब तो अच्छा बढ़िया है हाँ सब ठीक है आपके अच्छा अब आपके दुकान पा हम आ रहे हैं थोड़ा देर में